हाँ भैया आप केब वाले बोल रहें है ना भैया मैंने कैब बुकिंग किया था हाँ मुझे कैब बुकिंग करनी थी भैया मुझे संगम सागर लेक जाना था भैया हाँ भैया अभी तो मैं हाँ मैं मैं अकेला ही हूँ भैया नहीं नहीं मैं अकेला ही हूँ भैया नहीं नहीं नहीं भैया मैं बता रहा हूँ एक्चुअली मुझे अब मैं यहाँ पर नया हूँ मुझे आईडिया नहीं है तो आप मुझे उसके आस पास का भी कुछ बता दीजिएगा कि कहाँ कहाँ घूमने लायक़ है है ना मैं कहाँ जा सकता हूँ और क्या अच्छा देखने लायक़ है और भी कुछ चीज़ें हो तो आप बता दीजिएगा हाँ अरे वाह भैया ओके ओके भैया मेरा पूरा वन डे का रहेगा तो आप पूरा मुझे वन डे का बताइएगा हाँ इसका मतलब हाँ आपका ख़र्च कितना क्या रहेगा और भैया सही बताइएगा हाँ भैया अरे भैया थोड़ा सा देख लीजिएगा भैया फिर भी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक भैया वहाँ पर वैसे अच्छे रेस्टोरेंट तो है ना अच्छे मतलब खाने की व्यवस्था तो है ना आज़ू बाज़ू जैसा अगर वहाँ पर जाता हूँ हाँ भैया वही जाना है संगम सागर लेक है ना भैया हाँ तो भैया अभी कितना अभी तो आप ऐसा करिएगा सुबह आ जाएगा अभी तो है ना सुबह आप सुबह सुबह छ भेजें आप आ जाएगा है ना मैं हाँ मैं मैं वही एड्रेस बता रहा था मैं अरेरा कॉलोनी ई सेवन है ना मकान नंबर दस बटा एक है ना भैया अरेरा कॉलोनी ई सेवन हाँ दस बटा एक आप वहाँ पर आ कर मुझे कॉल कर लीजिएगा भैया मैं आपको मिल जाऊँगा है ना भईया ठीक ठीक भैया टाइम पर आ जाएगा लेकिन है ना

ओके ओके वेलकम